जी सर प्रणाम सर हम सर जानकारी चाहय छियै कि ई कोविड वैक्सीन जे छै सुनय छियै ने सर एकरा बारेमे जानकारी प्राप्त करय लए चाहय छी कि अइसँ हमरा की लाभ मिलइए जी

जी

जी से सब बात नहि छै जी

जी हे यौ ग्रामीण क्षेत्रमे तऽ वैक्सीन लै सँ डरै छै तऽ ओकरा लए की करल जेतय यौ

ताकि अइ महामारी सँ जे छै से बचल रहनाइ छै